नोंथांनि फेभरेथ बर' इउथुबारा सोर आंनि फेभारेथ बर' इउथुबारानो जाहैबाय आलफ्रेद बसुमतारी बिथाङा सासे बर' इउथुबार आं बिथांनिफ्राय बेखौनो सोलोंनो हादोंदि जे सासे सुबुंआ एबा इउथुबनि गेजेरजों बोरै गाव गसंथानो हायोबा गाव हारसिङै आरजिनो हायो बेखौ मेनलि आं सोलोंनो हादों आरो बिथाङा गुबुं गोबां एबा गोजान गोजान जायगायाव हारसिङैनो बिथाङा इउथुब दावबायनो हादों एबा दावबायहैयो आरो जोंनो गोबां मतिबेसनबो होयो बिथाङा गोबां जायगा नुफेरै नुफेरै जायगाफोरखौ जोंनो देखाययो आरो बेफोरनि गेजेरजों मतिबेथ जायो एबा गोजोन्नाय मोनो नुनानै आरो बिथाङा बेबादिनो गोबां जोंनो इमफरमेतिब बिदिअ'बो हगारो आरो बिथांनिफ्राय जों सोलोंनो हायोदि माखासे जे सासे सुबुंआ इउथुबनि गेजेरजों बोरै सो गावनि आथिंआव गसंथानो हायो बेखौबो जों सोलोंनो हादों